आसामनि दोरोङारि जि जोम गाननाय जोमनायफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो मानोना मोनसे हारिनिया मोनसे रोखोमनि गाननाय जोमनाया थाथारो जेरै बर' हारिया दोरोङारि समनिफ्रायनो दख'ना फालि आर'नाय बेफोर जों सोलिबोदों बर' हारियाबो गाव आंगो गाननाय जोमनाय दङ बे गाननाय जोमनायखौनो गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिबोदों दोरोङारि जि जोमफोरखौ बयबो समाजावनो गावबा गाव जि जोम गाननानै सोलि बोगासिनो दङ दोरोङारि जि जोमफ्रा गोदोनि समनिफ्राइनो सोलिबोदों आरो दासिमबो सोलि लांबाय थागोन बर'हारियाबो गाव आंगो दोरोङारि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बायदिफोरखौ नागाराखै गुबुन गुबुन ओनसोल आरो सुबुं समाजखौ लानानै बैफोरनि गाननाय जोमनाया आलादा आलादा जायो मानोना गुबुन ओनसोलाव गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनाय सोलियो मोनसे सुबुं समाजाव गाव आंगो हारिमु आरो गाननाय जोमनायफ्रा थाखा थारो मानोना बै गाननाय जोमनायजोंसो गाव आंगो हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो जेरै बर' हारिहा दख'ना फालि आर'नाइ दं थिख बिबायदिनो गुबुन हारिहाबो गाव आंगो गाननाय जोमनाय दङ जेरै असमिया फोरहा मेख्ला आरो सारि गानो थिग बे बायदिनो गुबुन ओनसोलाव गुबुन जाथिफ्राबो एबा गुबुन हारिफ्राबो गावबागाव आंगो राव हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखै गोदो गोदाय दोरोङारि समनिफ्राइनो गाव आंगो जि जोमफोरखौ गाननो नागाराखै दासिमबो सोलिगासिनो दङ